सर नमस्ते अरे साहब आपके यहाँ फूल उल लगावे के रख ले वा नर्सरी ना नर्सरी अहा तो का का चीज़ का फूल हा फूल तो चाहे जैसे बाउंडरी में लगावे के है तो आपके यहाँ अशोक उसोक का पेड़ मिल जाएगा अच्छा दिवाली के जैसे बाहर लगाना है आम ओम का जैसे बढ़िया क्वालिटी का फल मिल जाते हैं खरियाने उरयाने में मिल क्या तुम का रख ले हैं साहब दाम ऊम का रख ले अरे साहब गाँव से बस आ गई हिसाब से बताई साहब अरे तो साहब हमको भी चाहिए तो फायदा होए हमको भी फायदा होए तब तो लगाएगा वह गरीब आ चाही ना सर अच्छा अरे साहब हमें घड़े में लगावे का है जैसे बाउंडरी के अंदर अच्छा बेचे के ना साहब ना रुपये हिसाब से लगावा पचास का फूल लगा तो पचास रुपया अरे साहब तो देबा गरीब दुखियन के तनिक गरीबों लोग के कुछ मदद आ अच्छा पाँच रुपया आप देसी ले ला रेटे पर आप जो है कए रेट में बेची ला साहब कम दाम अरे दस पाँच और देसी ले लेही साहब सौ के नीचे कुछ आवा और ठीक अस्सी देही साहब वहे पौधा तो लेवे के बाद पाँच छह सौ पेड़ लेवई के बाद साहब हमहो कुछ दीवाल उवाल पर लगावे के है दस रुपया से हो पाई ना साहब